पहिले लोक सब किछु लिखैत रहै कलम से लिखैत रहै कठपेन्सिल से पहिले लोग इहे सबसे लिखैत रहै आब सब किछु लैपटॉप पर लिखाइ हइ सब किछु आब वएह मोबाइले से भेल पहिले बाला बात किछु आओर रहै आब बाला बात किछु आओर हइ पहिलेके लोग सिआही से कलम से लिखैत रहै आब लोग लिखै लागलै हन आब कम्पुटरे पर सब रङ्गके चीज लोग लिख लै हइ सब रङ्गके चीज हाथे से यूज भऽ जाए हइ पहिले बाला बातमे आब बाला बातमे बहुतके फर्क भऽ गेलै हन पहिले चिट्ठी द्वारा सबसे बात होइत रहे आब मोबाइल से बात होइ हइ पहिले लोक चिट्ठी डाक द्वारा चिट्ठी से भेजै डाक से भेजै ओहिसे सब किछु होइत रहै आब लोक मोबाइले से सब बात भऽ जाइ हइ मोबाइले से सब किछु भऽ जाइ हइ लिखा पढ़ी मोबाइले पर हरेक रङ्गके लिख देलक बट्टम टिप टिपके पहिले लोक कलम से लिखै कागज पर आब तऽ कागज़ पर लिखै तब किछो कागज पर लिखके आ तब भेजै चिट्ठी भेलै ओ सबसे चिट्ठी लिखै कागज पत्तर से डाक द्वारा भेजैत रहै सब किछु आब लोग होइ हइ जे कलम लैपटॉप पर लिखलक मोबाइल सऽ बात केलक मोबाइले पर लिखलक आब हाथ से कलम से ओते नहि लिखल लिखै जाइ हइ सब पहिले लोग लिखैत रहै कलमे से लिन्क से ई सबसे लोग लिखै आब ओ सबसे नहि लिखै हइ आब लोग लिखलक तऽ हाथे से मोबाइले पर किछु किछु लिख कऽ भेजैके होइ तऽ मोबाइले से लिख कऽ भेज देलक नहि तऽ लैपटॉप पर लिख लिखलक पहिले लोग ओ नहि होइ पहिले कुछो लिखै तऽ पहिले कलमे से लिखै लिन्क होय ऊ सिआही होय ई से लोग कागज पर लिखै